ऐसा आसन है जो यानि कि हमारे शरीर में ताकत उत्पन्न करती है और लचीलापन के लिए जैसे कि भुजंगासन भुजंगासन से क्या है हमारी मांसपेशियों में ताकत आती है और ताकत के साथ साथ जो हमारी रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी मज़बूत होती है उसमें लचीलापन आता है और दूसरा यानि दूसरा है धनुरासन धनुरासन में क्या है हमारे कमर की जो मांसपेशियाँ वह मज़बूत होती हैं कमर में लचीलापन आता है और घुटनों की जो कटोरियाँ हैं वह मज़बूत होती हैं इसी प्रकार हम करेंगे दंडासन दंडासन से क्या है सीधे लंबे पैर दंड मारो दंडासन में क्या है पूरे शरीर को मज़बूती मिलती है इसी प्रकार शीर्षासन करने से पूरे शरीर में स्फूर्ति एवं ताकत का अहसास होता है जिससे खून का संचार पूर्ण रूप से शरीर में होता है और ताकत मिलती है शरीर को